आलासि फैयोब्ला जों गेटनिफ्राय लिंना लायनाङो बरायनानै दा बिनिफ्रायनो जिरायनाय जायगायाव जिरायहोफैनाङो ओमफ्राय दै होनाङो दै होनोसै साहा होनोसै ओमफ्राय गय फाथै मा दङ जानाय लोंनाय बिस्किट बिला होजोबनाङो आलासि दुलासि फैब्ला संनाय खावनाय जानाय लोंनाय गासैबो होजोबनाङो आलासि बुजायनायाव मानसि दुमसि बुजायनायाव इफोरनोसै जोंनि बर'नि कालचारा जाहोनाय लोंहोनायानोसै दाउ अमा सिथारनानै जाहोनाङो आलासि दुमसि फैब्ला मानसि दुमसि फैब्ला ना बेदर बायनानै जाहोनाङो ओमफ्राय मा रायज्लायबावनांगौ मा ओंख्रि संना जाहोबावगोन दालाय जोंलाय माबा मोनसे बेबस्था खालामनानैब्लाबो संना जाहोनांसिगोन आलासि फैबाय नालाय खबरफोर दंब्लाबो माबा माबि संना खालामनानै जाहोनो हागौमोन दा खबरबो गैया दबर गैया फैब्रबाय नोंसोरो आलासिफ्राबो दा होमब्ला खिथानांगौ सबाय दाउ दालि जहल आलु अमा बेदर लाब्रा संना जाहोबाय आरो जेबो गैला बिनिफ्राय जौ ओंखाम होनाङो जोंनि बर' नेमाव आलासि दुमसि बुजायनाया